जोंनि आथिखालाव गोबां केमिकेल बाहायनानै हाफोरखौ सिलिंखार खालामनो हमगासिनो गोदोनि दिनावथ' बिफोर बायदि केमिकेल बुस्तुफ्रानो गैयामोन एफाग्राबनो आरो गोदोनि समावहाय नांगोलजोंसो हाल एवोमोन दानि दिनावथ' हाल एवनाय जों नुला थेकटरजोंसो एवो बेफोर बायदिआबो हाफ्रा गोबां ख'हा जानो हमबोगासिनो दं आरो गोबां बायदिसिना केमिकेल बायदि बाहायनायखौ नुनो मोनबोगासिनो बेफोरबायदिजोंबो हाफ्रा गोबां ख'हा जाबोगासिनो दं बेफोर ख'हा जानायखौ होबथानोब्ला जोङो टेक्टरजों एवनायखौ होबथानांगोन आरो केमिकेलनि जायगायावहाय गोबां गोबोरखि हासार बेफोर बायदिखौ होनानैहाय हाखौ जों मोजां खालामफिननो हायो आरो ना बेफोरबायदिनो गोबां हाफ्राव मोजां खालामनोब्ला बोसोरसे बोसोरनै सबाय बेफोरबायदिखौ गायनानै दोनोब्ला उनावहाय हाफ्रा मोजां जायो होननानै खोनानो मोन्दों आरो बिदिनो बिसंगालि बेफोरबायदि देनानैहाय सोमनानै स्प्रे खालाम मुलिखौ स्प्रे खालामब्लाबो हाफ्रा मोजां जानाय मोजां जायो होननानै खोनानो मोन्दों बेबायदिनो जों गोबां केमिकेलनि सोलायहाय गोबां बेफोरबायदि गोबोरखि हासार बेफोरबायदि मुलिफोरखौ बाहायोबा जोङो हाखौ गोबां मोजां खालामनो हायो आरो ना बेफोरबायदिनो आथिखालावथ' बेबायदि केमिकेल बाहायनायनिफ्राय गोबां ख'हाबो जाबोनो हमगासिनो दं बिदिनो मिथिंगायावबो गोबां सोलायनाय नुनो मोन्दों बारहावा बिदिनो बिफां लाइफां गासैबो केमिकेलनि दारावनो जायो आरो ना बिनिखायनो जोङो केमिकेलनिफ्राय हाखौ रैखा खालामनो थाखाय बिबायदिनो जोङो मोजां नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायनो गोनां जानांगोन बिबायदिबासो जोङो जोंनि हाफोरखौ आबहावाखौ मोजां खालामनो हागोन बिनिखायनो आं सानो आरो ना इयुनावहाय बिफोरबायदि केमिकेल मुवाफोरखौ बाहायालासिनो मोजां हासार बायदिखौ बाहायो आरो गोबां मेल्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि मोजां मोजां हासारफोर दं बेफोरखौ बाहायोब्लाबो जोङो जोंनि मिथिंगानि सोलायनायखौ मोजां नुनो मोनगोन आरो जोंनि हायाबो ख'हा जानाय नङा आबाद मावनायफ्राव हाफोराबो मोजाङैहाय मोजां आबाद जानो हागोन बिफोरबायदिनो गुबुन गुबुन राहाफोर मोननो हायो आरो ना जोङो बिदिनो बायदि बायदि बिनो आंनि साननाय केमिकेल बायदिखौ बाहायालासिनो गोबां मोजां मोजां हासारफोर दङ' बेफोरखौ बाहायब्लानो जोंनि मिथिंगानि सोलायनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरनो